उषाके पङ्खा लेलहुँ छओ महीना नहि चलल ओहिमे हम तऽ ठका गेलौंहुँ दू हजार रुपैआ लेलक छओ महीना नहि चलल चलल ठीकसंँ तऽ एहिमे तऽ हम पूरा ठका गेलहुँ उषाके पङ्खा लए कऽ आ ठकि लेलक ठकेलहुँ ठकेबो केलहुँ बढ़िआँसंँ